हँ हँ बजियौ हँ बेडके दाम छै एक लाख रुपैआ एक सेटके हँ हँ हँ भए जेतै पाँच दस परसेंट कम भए जेतै आँय कुर्सीके दाम छै अहाँके दू तीन हजार रुपैआ अच्छा जखन लिअ लगबै तऽ पच्चीसे सए रुपैआ भए जेतै पच्चीस सए चौकीके पाँच हजार रुपैआ लागत

बढ़िआँ चौकी देब ने एक नम्बरके शीशमके चौकी देब ओहिमे तख्ता शीशमके रहतै कनि अधिक भा आँय टेबुल कहै छियै ने टेबुले तऽ कहै छी टेबुलके दाम अहाँकेँ एक हजार रुपैआ लागत हँ टेबुल से सस्तेवला देब अहाँकेँ की कहै छै जे ओ जिलेबिएके पासि पौआ रहतै हँ हँ तऽ अलना अलना मिल जायत अलना अहाँकेँ एक हजार रुपैआमे पन्द्रह सएमे मिल जायत हँ बेडमे तऽ हँ कहलियै कहलियै तऽ जे मतलब दस हजार कम कए देबै

अहाँकेँ दाम तऽ भए गेल एक लाख नऽ नब्बे हजार रुपैआ भए गेल अहाँके बेडके दाम आ पाँच हजार पन्चानबे हजार रुपिआ आ अलनाके दाम भए गेल अहाँके हँ हँ एक्के हजार रुपैआ आ टेबुलके दाम भऽ गेल अहाँकेँ बारह सए रुपैआ हँ आओर जे अहाँ एबै ने जखन हँ तऽ जखन अहाँ एबै तऽ भए जेतै कम बेशी भए जेतै अहाँ जखन जखन सामान